हेलो जी सर सर मैं मोबाइल सर मेरा मोबाइल टूट गया था उसका कैमरा बदलवाना था सर तो सर मेरा ओपो रेनोवेट टी फाइव जी है सर उसका सर उसका कैमरा बैक से टूट गया है और अंदर भी थोड़ा डैमेज हो गया है तो मुझे उसे चेंज कराना था बैक कैमरा सर सर कितनी देर लगेगी सर आपका एड्रेस बता देते जरा हमें

जी सर सर मुझे डायरेक्ट आना पड़ेगा उधर वैसे ही जब आप लोकैशन देंगे

जी जी जी सर जी सर सर मुझे कंपनी की लगेगा ना कैमरा मॉडल मतलब जी सर सर और पेमेंट कितनी की होएगी सर फोन पर हो जाएगा

सर कितना टाइम लगेगा और मेरा फुल जी सर हैंड टू हैंड

जी सर धन्यवाद ठीक है सर